हा जी मां त्रिभुवन सुपर मार्केट मां थो ॻाल्हायां हा हा ॿुधायो भेण छा खपेव हा ॿुधायो ॿुधायो कहिड़ा चांवर खपनव बासमती खपनव की न सूटी बासमती खपनव हा ॾह किलो हम्म अटो कहिड़ो खपेव भेण हिनखां बि हिकु सुठो अटो आयो अथव भेण हिकु दफ़ो ट्राइ त करे ॾिसो हिन नए अटे जी जाम सुठो अटो अथव अच्छा ठीकु आहे भेण मोटूमल हा ॿियो ॾह किलो हूं कहिड़ो अटो भेण चङी तरहि ॿुधायो हा लिखियो मोटूमल हिनखां पोइ ॿ किलो पोहा पैकेट वारा खपनव की न खुलियल खपेव हा अच्छा ॿ पैकेट थी लिखा ठीकु आहे हा शिमाट पूआ हा चा कहिड़ी चाय पती खपेव भेण कमल खां बि हिकु सुठी ॿी चाय पती आई अथव रैड लैबल जेका जाम सुठी अथव हिनजो मसाला चाय पती अथव तव्हांखे अदिरकु अलॻि सां विझण जी बि ज़रूरत न पवंदी हा चारि पैकेट पाओ वारा रैड लैबल मोकिलियांव थो ॿियो ॿुधायो पंज किलो खंडु खपेव खंडु सन्ही खपेव भेण की थुल्ही सन्ही हा ॿियो चयो हा दालियुनि जा नाला ॿ किलो चणनि जी दाल हा चणनि जी दाल पॉलिश वारी खपेव की न बग़ैर पॉलिश जी अच्छा ॿियो ॿुधायो चणनि जी दाल साई कहिड़ी ऐं हू हा साई खिचड़ी जी दाल हां किलो टिदाली दाल ॿियो भेण किलो मूङनि जी दाल भेण हिकु ऑफर अथव इहे सभु दालियूं जेके चारि पंज ई दालियूं मूङनि जी दाल मूङ धोतलु दाल मसूर ई दाल इन ते हिकिड़ो अधु किले जो पेकेट चांवरनि जो फ्री थो मिलेव किलो किलो दालिनि जे पुठियां हा इहो मोकिलियांव ऑफर इहे किलो किलो जेकी दालियुनि मूङनि जी दाल खिचड़ीअ जी दाल धोतलु दाल चणनि जी दाल हा इन्हनि पंजनि दालियुनि जे पुठियां तव्हांखे किलो चांवर फ्री मिलंदवि जी जी ॿियो ॿुधायो पेसा तव्हांजा टोटल थियव ॿ हज़ार छह सौ सतहठि कीअं ॾींदौव कैश ॾींदौव कि न गूगल पे ॾींदौव ठीकु आहे हीअ सॼो सामान मुंहिंजो माण्हू तव्हांजे खणी थो अचे तव्हां पंहिंजी ऐड्रेस लिखायो पोइ उहे पेसा तव्हां मुंहिंजे माण्हूअ खे ॾिजो तव्हां पंहिंजी ऐड्रेस लिखायो भेण हा ॿुधायो विक्की मनोज अपार्टमैंट नियर खेमानी कैंप उल्हासनगर उल्हासनगर ॿियो हा हा फ्लैट नंबर भेण अच्छा ॿ फ्लैट आहिनि तव्हांखे ॿिन्हिनि ते घिंटी वॼाए की न हिक ते वॼाए हा फिर कहिड़े ते वॼाइव ॿ फ्लैट अथव त घिंटी हिकिड़ी अथव अच्छा अठे नंबर ते बेल वॼाए ठीकु आहे हा त तव्हांखे हा तव्हां सुबुह जो खपेव भेण की न शाम जो अच्छा ठीकु आहे ॿियो कुझु यादि अचेव त ॿुधायो ठीकु आहे ठीकु आहे भेण हा जय झूलेलाल